बच्चा पैदा होता है तो नर्स लोग उसको साफ सफाई करती है उसके माँ के पास देती है और माँ उसको दूध पिलाती हैं और दूध पिला कर सुला देती है सब कुछ तेल मालिश करके औ साफ सफाई करके फिर घर पे ले आती हैं तो उसको अच्छे से कपड़ा उपरा पहनाकर और कुछ लोग गाना बजाना वगैरह सब कुछ करते हैं बच्चा पैदा होता है तो और ठंडी रहती है तो उसको स्वटर वगैरह पहनाते हैं और कपड़े पहनाते हैं और गर्मी रहती है तो उसको उसको गंजी पहनाते हैं और हल्का कपड़ा पहनाते हैं औ उसको छः महिना तक उसको गाय का दूध पिलाना चाहिए और उसमें पानी मिला कर पिना पिलाना चाहिए पतला दूध बच्चों को अच्छे से देखभाल करना चाहिए और उसको जैसा बच्चा है तो उसको हल्का ख़ुद का जूस उस पिलाते हैं दाल वगैरह का माँ अच्छे से तेल मालिश करती है बच्चों को गोदी में खिलाती है अच्छा शिक्षा देती है और अपने बच्चों को सही रास्ते दिखाती है सही तरीका दिखाती है परवरिश करती है माँ का यही सब काम रहता है

क्या और उसको हल्का फुल्का गाना वगैरह सिखाती हैं दादा दादी और रोते हैं तो माँ अच्छे से उसको लोरी सुनाती है और